जैसे हम खेती किसानी करते हैं तो खेत में पहले पलेवा करते हैं फिर उसके बाद गेहूं लाते हैं खाद लाते हैं तो उसको उसमें ट्रैक्टर से जोताते हैं विसाध डालते हैं जब हमारा फसल तैयार होने होने को होता है तब पानी भर उर देते हैं फसल तो तैयार हो गया फिर उसके बाद जैसे आंधी आया पानी आया को बर्फ पड़ा पत्थर पड़ा तो जो हमरा फसल खराब हो गया तो हम फसल खराब हो गिया तो हम लोग रोते हैं परेशान होते हैं कि अपने बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे करेंगे हम लोग इतना भर्ती लगाए सारा हमारा बर्बाद हो गया तो सरकार को देना चाहिए मुआबजा देना चाहिए पैसा देना चाहिए उन लोग का फसल खराब हो गया है तो हम कुछ मदद कर दें और खाने पीने के लिए उन लोग को दे दें और उसके बाद फिर खेत फसल नहीं होता है तो बीमा उमा करते हैं ये सब सरकार को सोचना चाहिए